मेरा होमटाउन शहर भोपाल है भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है ये इसे झीलों की राजधानी भी कहा जाता है यहाँ पे बहुत ही जल स्तर का एक बहुत अच्छा जलों का जलों की संरचना इस प्रकार से रखी गई यहाँ पर बहुत सारे तलाब झीलें हैं और इसीलिए झीलों की राजधानी भी इसे कहा जाता है भोपाल में बड़े तलाब के साथ ही इसके अलावा वन विहार जैसी खूबसूरत और पास में ही भोजपुर मंदिर हैं यहाँ पे बहुत यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिनी जाने वाली मस्जिद है और साथ ही यहाँ कई गुरुद्वारें हैं इसलिए सभी जाति धर्मो का खयाल रख के भोपाल का निर्माण किया गया था इसलिए मुझे अपना जो है होमटाउन शहर भोपाल मुझे ज़्यादा बहुत ज्यादा पसंद है इसके साथ ही विश्व से लोग भोपाल में में जानकारी इकट्ठा करने भी आते हैं और भोपाल में गैस त्रासदी भी हुई थी जिसके कारण भोपाल को विशेष स्तर पे ये भी जाना पहचाना जाता है और साथ ही साथ जो गैस त्रासदी हुई थी उससें दुनिया भर सीख लेती है कि हमें विकास की अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए और इसलिए मुझे भोपाल काफ़ी बेहतर और खूबसूरत लगता हैं